हा मां कंहिं गायक के साम्हूं सां ॿुधो आहे उनजो नालो मोहित लालवानी आहे मोहित लालवानी असांजे पंजाबी बाग में चेटीचंड मेले में आयो हो मोहित लालवानी ॾाढो सुठो माण्हू आहे हो दिलि जो बि ॾाढो सुठो आहे हुनजो स्वभावु बि ॾढो शीतल आहे उन चेटीचंड मेले में ॾाढो सुठो प्रोग्राम कयो ऐं हुनमें हुन पंहिंजो गानो पेश कयो जिनखे मां आम्हूं साम्हूं वेही करे ॿुधो मुंहिंजो मूंखे बि ॾाढो सुठो लॻे लॻो ऐं मूंखे मुंहिंजो मन बि पियो लॻे हो मोहित लालवानी जंहिं महिल गाईंदो आहे त तव्हांखे हीअं लॻंदो की तव्हां सॼी दुनिया खे भुलजी वियो भुलजी वञो ऐं बसि हुनजो गानो ॿुधो मां अॻिते बि मोहित लालवानी जो गानो ॿुधण चाहिंदी आहियां ऐं मां ॿिए कंहिं गायक जो बि गानो सुञण पसंद केंदी आयां मां अॻिते बि कुमार सानू जो गानो ॿुधण चाहींदी आहियां छो जी मां ॿुधो आहे गु कुमार सानू ॾाढा सुठा गाना गाईंदा आहिनि कुमार सानू नबे जे दशक जा ॾाढा सुठा गाना गाईंदा आहिनि कुमार सानू जो दिलि बि ॾाढो सुठो आहे हो बि जंहिं महिल गाईंदा आहिनि त लॻंदो आहे की सॼी दुनिया खे भुलजी वञो उन्हनि जे गाने में ॾाढा ॾाढो धैर्य हूंदो आहे हिन जे करे मां चाहींदमि की मूंखे कॾहिं बि मौक़ो लॻो त मां कुमार सानू जो गानो आम्हूं साम्हूं वेही करे ॿुधंदमि